हाँ जि हाँ जी मैं सोहागपुर से सुनीता हाँ बोलिए जी जी आ जाना आप आपको आने आने में कितना टाइम लगेगा

क्या क्या चाहिए आपको टमाटर दोनों प्रकार के टमाटर है हरे भी हैं और ला हरे भी हैं और काले भी हैं हाँ अच्छा अच्छा भटे चाहिए आपको नहीं हमारे आप सभी प्रकार के हैं आप जैसा भी क्यों कौन से चाहिए आपको सब्जी बनाने वाले ठीक है आइए कितने चाहिए कितने पैक कर दिए जी हम हाँ बिल्कुल ताजे हैं अभी अभी तोड़े हैं ओर अच्छे हैं आप आ जाइए हम पेक कर देंगे ओर भटे आने अप कीमत दस रुपये दस रुपये किलो है भटे भटे हैं बीस रुपये किलो नहीं हमारे यहाँ अच्छे ताजे हैं अभी तोड़ के लाए हैं हमने

ठीक है आ जाइए आप ओके पैक करना है पैक करना है हाँ हाँ ठीक ठीक है पैक करके रख देंगे आप आ जाइए

जी जी हाँ आ जाना आप आराम से सब थोड़े आराम से आना हम आपके पेक करके रख देंगे ओर अच्छे अच्छे भटे भी हैं टमाटर भी है अच्छी क्वालटी है आपको खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे स्वाद हाँ वो ताजे हैं ठीक है अच्छा ठीक है ठीक हाँ वो ठीक है आ जाना आप ठीक है ओके